जोङो मानासाव बेराय न'खरनि गथ' गथाय फिसा बिहामजो बेनिफ्राय बोराय ज' थांनानै खाना जाहैयो गासैबो खाथि खालानि खुरमाबो दङ आरो जोंनि खाना जाहैयो जोङो दाउ आलु फानथाव कबि बेखिनिखौनो लांनानै खाना जानानै जाहां मिनिहां मानासाव बेरायहैयो बेराय हैखांनायनि उनाव जोङो गासैबो ज' रायज्लायलायनानै दैयाव आग्रांआव दुगैनानै ज' गासैबो फैयो फैनानै जोङो गारियाव जमा गाखोनानै बिहामजो फिसाज्ला बोराय आरो फिसाजो फिसौ गासैबो लानानै ज' फैयो खाना जाखांनायनि उनाव न'आव सफैबाय जोङो कमला बागान जों नां मा साहा बागान जिब जुनार मैदेर अमा मै बायदि बायदि नायनानै न'आव फैयो बिफां लाइफां गासैबो मानासा बुंफबजोबनाय समायना नायनो समायना नायनानै जोङो खाना जाखां मिनिखां गासैबो ज' न'आव फैयो बयबो मानसिफोरानो फैनानै फिकनिक जानो फैयो गोजान गोजाननि मानसिफ्रा जमा जमा नायनो फैयो मानासाव साफारि लानानै ज' ज' बयबो बेरायहैयो जमा जमा खाना जानानै ज' फैयो